सीतामढ़ीमे कॉलेज छै एल एस कॉलेज छै तहन एल एस कॉलेजके पढ़ाइ लिखाइ बहुत अच्छा छै फिसक व्यवस्था भी सरकार द्वारा ठीक ठाक ही छै सीतामढ़ीमे मुख्य शैक्षणिक संस्थानमे एल एस कॉलेज आबैत छै गोयनका कॉलेज आबैत छै आओर ई लोगके फीस जो सरकार द्वारा निर्धारित कयल गेल छै ओ प्राइवेट कॉलेजके अपेक्षा ठीक छै आओर जहाँ तक बात रहि गेलै पढ़ाइ लिखाइके ओ भी ठीक ठाक स्थितिमे छै दुनू कॉलेजके सरकारके ध्यान देबाक चाही कि इसकुलमे रेगुलेशन शिक्षण पढ़ाइ पाठ्यक्रम से पढ़ाइ होल जाए प्रोफेसर लोग इसपर ध्यान देबाक जरुरी छै शिक्षण संस्था एल एस कॉलेज भेलै गोयनका कॉलेज भेलै राम सकल सिंह साइन्स कॉलेज भेलै राम सकल सिंह महिला कॉलेज भेलै ई संस्थाके अच्छा छै जहाँ बच्चाके कम फीस पर शिक्षाके उपलब्धता होइत छै टीचर भी अच्छा छै आओर टीचरके व्यवस्थाकमे सुढृढ़ करैके लेल सरकारके थोड़ा ध्यान देबेके छै जहाँ तक बात रहलै शिक्षण पाठ्यक्रमके भी तऽ हर पाठ्यक्रमके पढ़ाइ यहाँ उपलब्ध छै आओर इस पाठ्यक्रमके विशेषता ई छै कि यहाँ नजदीकमे बच्चा एहि से लाभान्वित होइत छै यहाँ तक बात रहि गेलै लाभान्वित होइके तऽ बच्चा अपन यहाँ से तैयारी अच्छा से चारि कॉलेज जे हम अपनेके बतैली सीतामढ़ीमे मुख्य रूप से अच्छा कॉलेज छै लेकिन कॉलेजके किछु अभाव छै सीतामढ़ीमे जाहि पर सरकारके ध्यान आकर्षित करायल जाइत छै कि हुनका इस तरह से कॉलेज पर ध्यान देबऽके छै जे शिक्षण संस्थान सीतामढ़ीमे आओरसँ आओर बढ़िआँ सरकारके व्यवस्था होल जाय जाहि से मेडिकल कॉलेजके व्यवस्था जरुरी छै पाठ्यक्रममे जे किछु मैथिलि विषय पर सरकारके जोर देबाक चाही जे अभी संस्था मे नहिके बराबर हइ एकर टीचरके व्यवस्था कयल जाय जहाँ से मैथिलीके पढ़ाइ लिखाइमे जे सीतामढ़ी छै जानकीके जन्म धरती छै यहाँ पर मैथिली भाषाके पढ़ाइ मुख्य रूप से होइके चाही जे सरकारके उदासीनताके कारण छै आओर एकर एक शिक्षक संस्था अलग होइके चाही जाहिमे सिर्फ मैथिली भाषाके ही पढ़ाइ होइके चाही ई हम आबे बाला कोइभी सरकार से माँग करैत छियै तहन आओर ई संस्था पर जोर देबैके लेल सरकार साथ जनप्रतिनिधिके भी विशेष ध्यान देबऽके चाही किआकि मैथिलीके हम अङ्ग छी आओर मैथिली हमर धरोहर छै आओर जहाँ साक्षात माता जानकी आओर सीताके जन्मके जन्म धरती छै आओर वहाँ इस क्षेत्रमे अगर ई चीज नहि हो रहल अछि तऽ बहुत ही दुर्भाग्य पूर्ण बात छै जाहि पर सरकारके विशेषकर ध्यान देबऽके चाही